मूंखे शुरुअ खां ई काॻर ते लिखण जी आदतु आहे छोकि काॻर खां ई असां सिखिया आहियूं स्कूल बि वियासि त काॻर ते ई लिखियोसि या मां हाणे काॻर जो कम बि कंदो आहियां त उहो काॻर ते कंदा आहिनि थींदो लैपटॉप में बि आहे लेकिन जेतिरो काॻर ते सई हूंदो आहे उहो काॻर ते ई करणु खपे त काॻर ते छा आहे यादगार रहंदी आहे लैपटॉप में छा आहे सुभाणे कोइ लाईट सां फंशन फॉल्ट थी वियो सॼी मेमोरी डाउन थी वई मेमोरी काड क्रैश थी वियो ॾाढी हुनमें नुकसानु आहिनि लैपटॉप सुठी ॻाल्हि आहे पर काॻर ते जेकी शइ हूंदी आहे उहा काॻर ते हूंदी आहे मां जॾहिं स्कूल पढ़ंदो हुयुमि कंहिंखे कोई लैटर बि लिखंदो हुयुमि त काॻर सां ॾींदो हुयुमि असां ए समाज में जेके असां चिठियूं बि मोकिलींदा हुआसीं त काॻर ते ई लिखंदा हुआसीं भली अॼु मोकिलींदा हुआसीं हफ्ते खां पोइ पहुचंदी ही पर काॻर वारी शइ सक्सेस थींदी हुई ऐं सुठी लॻंदी हुई माण्हू खे पढ़ण में एॾी दिलचस्पी हूंदी हुई अॼुकल्हि त छा आहे मैसेज जमानो अची वियो आहे हिक मिंट में कंहिंखे बि नह कंहिंखे बि हा कर उहो सुठो लॻंदो आहे पर जेके अॻे जमानो हुयो काॻर ते लिखण वारो तॾहिं उनखे ॾिसी करे अॼु बि मां काॻर ते लिखंदो आहियां अॼु बि भाई मिट माइटन खे कॾहिं कॾहिं चिठी मोकिलींदो आहियां प्यारु सां काॻर ते लिखी मोकिलींदो आहियां त दिलि सां हो ख़ुशि थींदा आहिनि की उनखे यादि बि ईंदी आहे ऐं काॻर पंहिंजे दिलि में रखंदा बि आहिनि